جی جی جی حفیظ بول رہا ہوں ہیلو جی بولیے جی جی ہاں سیمانچل فرنیچر والے بول رہے ہیں

جی جی تو آپ فرنیچر کا سامان آپ لینا چاہتے ہیں جی جی کیا پلنگ چاہیے آپ کو کوالٹی تو وغیرہ بہت اچھی ہے جیسے مہاراجہ پلنگ ہوا یہ سب بھی ابھی کوالٹی بہت اچھا دے رہا ہے اس میں کوئی دقت نہیں ہے اس میں بکسا والا بھی آپ کو پلنگ مل جائے گا مہاراجہ میں ہی ہے اس میں بھی اور دیگر بہت ساری چیزیں ہیں کرسی ہے صوفہ ہے تو آپ سارا سامان کیش میں لینا چاہتے ہیں یا کوئی ایک مہاراجہ پلنگ خریدنا چاہتے ہیں

ہاں کیا بولے سر جی جی جی لگ بھگ تو شیشم کا استعمال کرتے ہیں تو اس میں کوئی شکایت نہ ہو اور دیگر بھی بہت ساری لکڑی یوز کرتے ہیں مگر سب اچھی کوالٹی کا ہے اس میں کوئی دقت نہیں ہوگی آپ کو صوفہ وغیرہ میں ہیں سب ایک ہی چیز کی لکڑی یوز کرتے ہیں تو آئیے دکان پہ دیکھ کر کے بات کریے گا اور بہتر ہوگا نہیں تو آپ جیسے مان لیجیے آن لائن یا آف لائن سے لینا چاہتے ہیں تو پہنچا دیں گے آپ کے گھر پہ تو پلنگ کی قیمت ہمارے یہاں اسٹارٹ ہوتا ہے نہیں تو کم سے کم بائیس ہزار سے لے کر کے آپ کو بائیس ہزار سے اسٹارٹ ہے تیس ہزار کا بھی ہے پیچس ہزار کا بھی ہے یعنی پچاس ہزار تک کا پلنگ مل جائے گا آپ کو بائیس ہزار سے اسٹارٹ سے لے کر کے پچاس ہزار تک ہے ہوں ٹھیک ہے تو پورا ایک سیٹ کا جو دام ہوتا ہے اس میں ساری چیز آ جاتا ہے ٹھیک ہے وہ جو آپ بات بولے ہیں نہ وہ ٹھیک سے آپ کو مل جائے گا تو اس میں سے آپ کو لگ بھگ ڈیڑھ لاکھ میں پڑ جائے گا آپ کو ڈیڑھ لاکھ پڑ جائے گا آپ کو آئیے دکان پہ آنے کے بعد ہی پتہ چلے گا دس پرسنٹ لیس کر دیتے ہیں ایسی بات نہیں ہے نہیں کرتے ہیں ہمارے یہاں دونوں چیز ہیں جیسے لے لیجیے کہ آپ کو کیش دیجیے یا آن لائن لیجیے وہ آپ کے اوپر ڈیپنڈ ہے ہاں ٹھیک ٹھیک ہے آئیے کوئی دقت نہیں ٹھیک ہے ٹھیک ہے السلام علیکم